औ एम्फौखौ फिसियोना आङो सिगांनिफ्राय फिसिखायो

एम्फौ फिसिनो रोंखायो आङो ए नंगौ

एम्फौखौ सिगां जोङो फिथोबैनो थुखांनानै दोनो हाला हाला बिजिजों खुन्दुङाव बिनिफ्राय सिखिरि ओंखारो सिखिरि ओंखारनानै बिदै दैयो बिदै दैनानै बिदैनिफ्राय गावनानै गोरलै ओंखारो एम्फौआ ओमफ्राय गोरलै ओंखारनाय लोगो लोगो हय इन्दि बिलाइ फिफांनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ होयो ओमफ्राय बे एम्फौवा बेखौ जायै जायै सानफा एफा देरो आरो एसे सानथामसो थानानै लुद्रुं लुद्रुं जाबा बेखौ ओंखामफ्रोम होनो एम्फौ गोरलैखौ होनबाबो इन्दि बिलाइखौ ओंखामफ्रोम लुदुं लुदुं जाबा एम्फौ गोरलैया बिनिफ्राय आरो एसे गोरलैसिनखौ होनांसिगौलाय इन्दि बिलाइखौ ओमफ्राय साननैसो थानानै एम्फौवा औ साननैसो थानानै ओमफ्राय एम्फौवा गुस्लायो दे गुस्लायनानै गुफुर जायो गुफुर जाबा बेखौ आखाइ बिमा होनो आखाइ बिमा होनो होनब्ला औ आरो इन्दि बिलाइखौ इसे गोरासिनहां होदोलाय ओमफ्राय साननैसो थानानै आरो खनसे गुस्लायबावगोन आखाइ बिमा जानायनिफ्राय औ बिमा जागोन आरो बिनिफ्राय एम्फौवा देरसिन जाहैगोन ओमफ्राय सानब्रै सानबासो एम्फौखौ इन्दि बिलाइ इसे गोरा गोराखौ खानानै मुथा खानानै होनांगौ आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय सानबासो जानानै एम्फौवा गोमोन मोनो आरो मोनबाथाय औ मोनबाथाय फिथोब थोबबाय गोमोन गोमोनखौ हमनानै औ जाब्राफोराव दोनबाय बे फिथोबनिफ्रायनो बै जाग्रा एम्फौवा ओंखारो मोनो जाग्रा एम्फौखौ जेरनानै जानोसै हरब्रै हरबा दोननानै बिदि खालामो आरो एम्फौनि माबाया मिथिबाय होनबा लिरनो हासिगोन

एम्फौखौथ' बाजाराव फानो एम्फौवा सारिस' केजि आवबो फानो सारे तिनस' केजि आव फानो नांगौ नामा औ नांगौ नामा एम्फौ फिथोबखौथ' बार'स' हाजाराव फानो बार'स'सिम हाजार बिदियाव फानो लांफैदो फानखायो नालाय जोङो एम्फौ फिसिनानै एम्फौबो फानो फिथोबबो फानो औ दे